मुंहिंजी वॾी में वॾी ताक़त आहे मुंहिंजे परिवार जो प्यारु ऐं हुननि जी सम्भाल जेकॾिं मुंहिंजा परिवार वारा ख़ुशि हूंदा आहिनि त हुननि जे प्यार जे करे मां कुझु बि करे सघंदो आहियां ऐं वॾे में वॾी मुंहिंजी कमज़ोरी आहे मुंहिंजो अंदर जो डपु कंहिं महिल मां अहिड़ो नरवस थी वेंदो आहियां जेॾी महिल कुछ मुंहिंजी फैमिली परेशानीअ में ईंदी आहे त मूंखे कुझु समझ में न ईदो आ त मां उहो कमु कीअं कयां